बाग काम करपा खातीर खोरें पिकास कुदळ विळो कातर कोयती ह्या साधनांची वापर करीत केल्ली जाता आता पिकास कुदळ हे खणपा खातीर वापरतात आता जर माती जर खूब घट्ट आसा जाल्यार पिकासाचो आमी वापर करप जाता नाजाल्यार ल्हानसो खड्डो खणपाक जाय जाल्यार आमकां कुदळीन खणप जाता तेच जर मोठो खड्डो खणपाक जाय मोठे झाड जर आमकां लावपाचे आसा आनी खड्डो इल्लो मोठो खणपाक जाय फोंड इल्लो मोठो काडपाक जाय जाल्यार आमकां पिकासाचो वापर करचो पडटा आता खोऱ्या हेचो वापर म्हळयार खोऱ्यान माती काडून उडोवपाची किंवां सायडीन काडपाचें खणिल्ल्या खड्ड्यांतली माती भायर काडपाचे काम हे खोरें करता त्या बागांक नडणी ही खूब जाता नडणी काडपा खातीर आमी व्हिळो वापरतात झाड कट करपाक जाय खंयच्याय झाडाक फुलां येवन वतरेर ती कट कन्न उडोवपा जाय जेणे करून नवीन ताका कोंबऱ्यो येतात आनी परत तांका कळीं येवन परत फुलां येतात सो ताच्या खातीर आमकां कातर जाय पडटा किंवां आमकां जर ताळी काडून रोवपाची आसा जाल्यार आमी कातर घेवन ती ताळी कट करतात इवन आमी कोयत्याचोय ताचेच खातीर वापर करतात कोयतो आमी ल्हानसो बुराक करपाक खड्डो करपाक वापर करपाक जाता आनी कोयतेन आमी जर व्हडलें व्हडें झाडां आसात जाल्यार ती मारपा खातीर आमी उपयोग करतात